नमस्ते दीदी

हाँ दीदी आपके यहाँ क्या बोला ला कि किताब के दुकान है दीदी हाँ हाँ तो दीदी का क बला ला कि हमारी हमको लड़के के पढ़ने के खातिन कॉपी चाहेगा किताब चाहेगा अब कलम चाहेगा दवाद चाहेगा यह सारे बॉक्स चाहेगा बच्चों के खाना ले जाने खातिन टिफिन और का बोला ला कि वो बोतल पानी पीने खातिन वह बच्चों को चाहेगा अच्छा अच्छा मिल चाहेगा दीदी बताइए कि पैसा कितना लगेगा कितना कितना कैसे कैसे है

यही सब तो हिंदी के चाहिए वह हाँ वही बड़ा बक्स जो जो लड़का पढ़ता है और हाँ दीदी इतना महँगा मिलेगा तो हमको बताइए कैसे गरीब आदमी हम खरदेंगे अरे तो कुछ भी माइनस कर देना

तो ठीक ठाक कुछ माइनस कर देना हम आएँगे बच्चों क को ले कर आएँगे तो खुद आएगा समझ जाएगा कॉपी चाहेगा हिन्दी का चाहेगा और बोतल पानी कि और टिफिन टिफि चाहेगा हाँ तो अब समान वह तो बच्चों के पढ़ने के लिए चाहेगा हाँ हाँ तो दूर दूर से आते हैं तो हम भी आएँगे शाम को आएँगे पाँच बजे आएँगे आपको हाँ बच्चों को लेकर आएँगे इसी में कम बेसी करके हमको दे देना हाँ उनका हमको ढेर खरदना है हमको कॉपी खरदना है बॉक्स खरदना है बोतल खरदना है हिन्दी का किताब खरीदना है और हाँ वही यही सब हमको यही सब हमको लेना है तो वही से मैं कह रहा हूँ कि आप कम कर दो हम लोग गरीब आदमी कहाँ पाएँगे एतना कि आपको देंगे अब जिस तरह अपने गरीबी में बच्चों लोगन के पढ़ा लिखा रहे किसी तरह पेट काट काट कर अपना ठीक है ठीक है दीदी हम आ रहें है